आंनि गामियाव गोबां फालांगि दङ बिफोरनि गेजेरावनो जेरै खायसे मेगं फालांगियारि दं बे मेगंखौ दाथ' मेसें नालाय गोबां रोखोमनि मेगं मोनो आरो ना जेरै लाइ लाफाआथ' मेसेंनि गुबै मैगं लाइ लाफा मोनो अल बेदर बान्दा खफि फुल खफि गोबां मेगंफोर मोनो आरो ना बेफोर बायदि जाय फालांगियारि दङ आरो दालि मटर आलु सासे दखान्दार फालांगियारि बेफोरबायदि दङ आरो बेखौ गारनाना ना ना फालांगियारि दङ जों गामियावथ' दा सान्दि गोबां फख्रि दं गोबां दाब दाब जायगायावनो गोबां फख्रि दं बेफोरनिफ्राय लायनानै फानफैयो आरो ना फालांगियारि ना फुख्रि फालांगियारि दङ आरो ओरैनो दसेनि थाखाय फानथ'हैग्रा मैगंल'निबो फालांगियारि दङ दा मेसेंनि मेगं जेरै लाय लाफा गोबां मैगं अल बान्दा खफि फुल खफि बिलाहि गोबां मेगं दं बेफोर बायदि फालांगियारि दं आरो ना आंनि गामियाव नाय आरो जोंनि खाथियावनो मोनसे गला दङ सक फिसा बाजार फिसा दं बे बाजारआवबो गोबां बेफोरबादिनो मेगं फालांगि जायो सा दखाननिबो फालांगि जा दं मैगंनिबो फालांगि दं गेदेर गेदेरबो फालांगि दं दखान दार दं आरो सि फालांगियारिबो दं सि गस्ला गा सि जोमावथ' गासिबो थांखायो जेरै बिबो आंनिनो गामिनि आरो ना सि जोम फालांगियाबो जेरै सि फानो जोमग्रा सि गानग्रा गस्ला गानग्रा दख'ना गथ'नि लानानै गेदेरनिसिम गासिबोखौनो फानो आरो खायसे एदिनो बोथोरजों गोरोब होनाय फालांगि दङ जोंनि गामिआवबो मे बोथोरजों गोरोब होनाय फालांगियानो जाहैबाय दा मेसें बोथोरनि फालांगि जेरै मेगं फान्नायआनो बोथोरजों गोरोबहोनाय फालांगि बे मेगं फान्नायाव गोबां मेगं गोबो मायरंफोरबो दंफायो माइरंआवबो दा मेसेंनि माइरं जोसा माइब्रा गोबांनो जेरै सबाय दङ दालि खेसारि बेफोरबो फालां मेसेंनि फालांगि बेफोरबादिनो गोबां फालांगि दङ आरो ना आंनि गामिआव